हमरसबके मिथिलामे तऽ आयुर्वेदिकेपर सब जिवै छै आओर जे मतलब जकरा पेटे खराब भऽ गेलै तऽ ओ अपन नमक पानि चिन्नी मिलाकऽ घोल बनाकऽ पी लै छै तऽ ओकर ठीक भऽ जाइ छै पेटे दर्द भेल तऽ जमाइन पानि नमक मिलाकऽ फाँकि लेलक तऽ ओसब मतलब ओहिसबसँ पेटके दर्द कम रहै छै तेँ हमरसबके गाममे तऽ मतलब मिथिलामे जे छै से आयुर्वेदिकेपर टिकल छै मिथिलावासी सब आयुर्वेदिक बहुत महत्व देल जाइ छै आओर सहीमे ओ जे आयुर्वेदिक जे चीज होइ छै से दोसर दवाइ टैबलेटसँ ठीक नहि होइ छै आयुर्वेदिक बहुत नीक होइ छै बहुत मतलब होइ छै ककरो सर्दिए भऽ गेल तऽ ओ अपन गरम पानि पी लेलक या फेर गरम दूध हल्दीसब पी लेलक तऽ ओकर सर्दी कम भेल आदी खा लेलक या अदरकवला चाइए पी लेलक तऽ ओहिसँ सर्दी कम रहल सर्दी मतलब बढ़ल नहि तऽ ईसब चीज आयुर्वेदिक औषधि भी ठीक रहै छै तऽ इएहसब करै छै सब